हेलो हा संदीप अरे यार तूं मूंखां पुछे पियो न फ्रिज मां किथे वरिती हुई किथो वरिती उहो मां मूंखे यादि अची वियो मां उहा फ्रिज वरिती हुई लाजपत नगर मार्केट मां असांजा कोई सिंधी भाउरनि जी दुकानु आहे त उहो फ्रिज त मुंहिंजी भइया मूंखे त हे इलाही अॼु ताईं भॻवान जी दया सां कोई दिक़त न आई उन फ्रिज में ऐं फस क्लास हले थी ऐं उन दुकनदार जो व्यवहार बि इलाही बढ़िया हुयो ऐं कोई बि दिक़त थी त झटि अगले सर्विस बि इलाही सुठी हुई ऐं फ़ाइव स्टार रेटिंग जो फ्रिज हुयो त अगरि तोखे वठिणो आहे त मां एड्रेस ॾेई थो सघां उन दुकान जो बाक़ी टेंशन फ्री कम आहे कोई दिक़त काने असांजे भाउरनि जी दुकानु आहे ऐं लाजपत नगर मार्केट में ई आहे वधीक परे बि कोन्हे त अगरि तोखे वठिणो अथई त भले डारेक्ट हली वञु या मूंखे चईंदे त मां साणु हली हलंदमि ॿियो कोई सेवा हुजे त मूंखे ॿुधाए जंहिं